स्विनिंग करण जो नंढपण खां ई मूंखे ॾाढो ई शौक़ु हुओ जे तॾहिं मां नंढपण खां ई स्विमिंग कंदो आहियां स्कूल वग़ैरह में कॉलेज में हाणे वॾो थी करे बि भई किथे वॉटर पार्क में या हिते होटलुनि में स्विमिंग कंदो आहियां स्विमिंग करण खां पहिरीं भई छा शइ जो पाण ध्यानु रखी सघूं था जेकॾहिं तव्हांखे स्विमिंग करण में वांदो न अचे त भई उन शइ लाइ पाण खे पहिरीं खां ई ध्यानु रखिणो आहे भई राति जो टाइम सो सुम्हणो आहे हिक ॾींहं अघु राति जो हैल्दी रोटी खाइणी आहे सुबुह जो भई तव्हां नाशते जी जॻह ते कुझ बि जूस बूस या रस तव्हां पी करे वञो जॾहिं तव्हां ईज़िली तव्हां स्विमिंग करे सघो स्विमिंग खां पहिरीं भई तव्हां योगा कयो तव्हां व्यायाम कयो वार्मअप कयो त जॾहिं तव्हां भई ईज़ीली स्विमिंग करे सघो ईअं स्विमिंग हाणे त इंटरनेशनल लेवल ते बि मां भाग वठां पियो हींअर ताईं त नंढपण में किथे बि मौको मिलियो त कंदो आहियां त भई हेतिरो शौक़ु वधियो आहे की भई इंटरनेशनल लेवल ते बि मां भाग वठां थो